ہیلو السلام علیکم محمد مبشر محمد عثمان بات کر رہے ہو کیا میں محمد مبشر بول رہا ہوں بار بار آپ کو ہیئر کٹ کرانا تھا بول رہے تھے تو آئے نہیں آپ کب آؤ گے اچھا شام کو آؤ گے آپ آپ داڑھی بنانی ہے آپ بنوانی ہے آپ کو یا کٹنگ کروانی ہے اور بلیچ وغیرہ ٹھیک ہے آپ کو فیشیل کرانا ہے ٹھیک ہے آ جانا آپ کس ٹائم آؤ گے